जय झूलेलाल मां हिंजे मां हिते रामनगर सूरत में रहंदी आहियां तथा मुंहिंजो नालो वर्षा भागिया आहे तथा एतिरे सालनि खां मां हिते सूरत में रहां थी ऐं सूरत जो रहणु खाइणु तथा सभिनि सां गॾ मिली करे रहणु मूंखे सुठो लॻंदो आहे तथा पंहिंजी भाषा में ॻाल्हाइणु वारा मूंखे वधीक प्रिय आहिनि तथा मां हुननि सां जिते बि मिलंदी आहियां पंहिंजे सिंधियुनि सां जिते बि मिल जे जिते बि हुजे जय झूलेलाल चई करे मां हुननि जो संमानु कंदी आहियां तथा पाणि मूंखे सिंधीअ में पंहिंजे ॻाल्हाइण वारा वधीक पंहिंजी भाषा पाणि वारा वधीक प्रिय लॻंदा आहिनि पर भविष्य में बि मां हुननि सां गॾ रही करे अॻियां वधीक कुझु बि सेवा हुजे त मां करण लाइ हमेशह तयारु रहंदी आहियां पोइ भले पंहिंजे घर जा कम छो न हुजनि उहे छॾे करे बि मां पंहिंजे समाज वारनि सां गॾु रही जुड़ी करे बि कमु करणु चाहींदी आहियां तथा अॻियां वञी करे बि मां पंहिंजे समाज जे लाइ कुझु करणु चाहियां थी जीअं पंहिंजे सिंधी कम्पिटीशन किथे बि करणा हुजनि जीअं मेंदी कम्पीटीशन हूंदा आहिनि ॿारनि जा चा ड्रा सिंधी खाधनि जा कम्पिटीशन हूंदा आहिनि असां रखणु चाहींदा आहियूं इते हूंदी आहे नंढा ॿार प्ले ग्रुप नर्सरी वारा हूंदा आहिनि नंढे नंढे ॿारनि खां शुरू में ई जनम खां ई हुननि खे पंहिंजी मातृ भाषा सेखारिणी सिंधीअ में तथा हुननि सां सिंधीअ में ॻाल्हाइणो ऐं तथा पंहिंजे सिंधीअ जे बि पंहिंजे जेके परिवार जा जेके रिश्ता हूंदा आहिनि हुननि सभिनि जी जानकारी हुननि खे बि ॾियणु कंहिंखे ममी या मदर चवंदा आहिनि त मदर खे भई सिंधीअ में पाणि छा चवंदा आहिनि पहिरीं त अमा चवंदा हुआ पोइ माउ चवंदा आहिनि हिन बारे में हुननि खे थोरी सिंधी नॉलेज पाण खे ॾियणु खपे ॾियणी आहे की भई जीअं ॿार पंहिंजी पंहिंजी भाषा खे यादि रहे की जीअं असां मां आहियां त मां चवंदी आहियां की मां सिन हिते अची सिखी आहियां की जे दौर सां असां गुज़रूं था तींअ अॻियां वारी पीढ़ी न उहो थिए छोकी छाहे समुझी त वठनि था ॿार सिंधी पर ॻाल्हाए नथा सघनि असांखे हुन में सुधारु करणो आहे के सम्झींदा त सभु घर में वॾा हूंदा त हू ॿारनि सां सिंधीअ में ॻाल्हाईंदा ॿार पलटी करे जवाबु हिंदीअ में ई ॾींदा आहिनि त पोइ छाहे पोइ अॻे किथे बि विंदा वॾा थियनि था मिटी माइटीअ लाइ ॻाल्हियूं हलनि थियूं त हुननि के छाहे विच में हू जवाबु पुछनि था त ॻाल्हाईंदा आहिनि त हिकु पंहिंजो अलॻि ई नज़र ईंदो अथनि हुननि जो अटकी अटकी करे ॻाल्हाइणु त उदाहरण में मां थी चवां त हिनकरे पाण खे पंहिंजी भाषा खे जी जीअ जीअरो रखणो आहे त पाण खे सिंधीअत ते विशेष ध्यानु ॾियणो पवंदो पोइ सिंधी भाषा थिए ई पाण खे वधीक करणो आहे की हिनखे अॻियां वधायूं ताकी अॻियां वञी करे पंहिंजी सिंधी भाषा पहिरींअ खां त वधी वई आहे पहिरीं जीअं सिंधी स्कूल हूंदा हुआ हू कहिड़े टाइम खां बंदि थी विया आहिनि त हाणे पाण खे पहिरीं भोॻियो त हाणे जेका नई पीढ़ी अचे थी हूअ सिंधीअ में जानकारी हुननि खे कुझु अथनि ई कान्ह डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम में ई पढ़ीदा आहिनि इंग्लिश में ई ॿार वधीक क्वेशन आंसर कंदा आहिनि त पेरेंट्स पाणि हुननि सां गॾु इंग्लिश रही करे सिखी विया आहिनि त असां पाणि छो नथा चऊं की सिंधी ॿार असांजो सां गॾु रही करे पंहिंजे सिंधीअ में सिंधी छो न सिखे के असां फ़ख़्रु सां चऊं था की असां हुन सां सिंधीअ सां ॻाल्हाईंदासीं पाणि सिंधीअ में ई उहो जवाबु हू पुछे त असां सिंधीअ में ई ॾींदासी हुनखे जवाबु ताकी उहो ॿुधंदे ॿुधंदे कॾहिं कुझु त ॻाल्हायणु सिखंदा न ॿार पोइ इहो एतिरो ई मां चई करे बसि बंदि थी कयां जय झूलेलाल